अरे जी भाईसाहब नमस्कार आइए आइए आइए भाईसाहब बैठिए आइए आइए आइए बहुत दिनों बाद जो है आपका आगमन हुआ जी जी जी जी बताइए बता आइए बैठिए आप पहले जो है चाय मंगवाते हैं आप बैठिए पीजिए और क्या कुछ प्रोग्राम है क्या आपके यहाँ जो है अच्छा अच्छा बिटिया की शादी है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक तो उसी लिए ज्वेलरी लेना है आपको जी जी बैठिए अभी आप चाय पीजिए मंगवा बोल रहे हैं चाय ले आइए भाईसाहब थोड़ा इनको चाय पिलाइए और हम आपको बताते हैं जैसे आपको क्या क्या चाहिए अरे आप परेशान न होइए आपके लिए सब अच्छा जो है सब उचित उचित रेट का जो है आपको हम सब समान देंगे सोना जो भी देंगे आपको उचित का रेट देंगे जो है जो हमारे कम से कम जो रेट लग सकेगा मैं आपको वो लगाऊँगा आप बिलकुल निश्चिंत रहिए जो है और आप जो आप जो पसंद कर सके मैं आपको डिजाइन दिखा रहा हूँ आप डिजाइन देखिए जो आपको पसंद आए आप हमको बताइए जो है हम उसी हिसाब से आपको जो है फिर बताते हैं हम डिजाइन अभी निकलवाते हैं आप डिजाइन हाँ भाईसाहब ये डिजाइन निकालिए जो है अंदर से तो ये डिजाइन आपको दिखा रहे हैं जो है आप देखिए जो जो पसंद आए फिर आप बताइए ये झुमके का डिजाइन है पहले आप झुमका देख लीजिए तो सोना तो एक ही रेट होता है आपको बता देंगे अभी आप पसंद कर लीजिए फिर मैं आपको रेट बताता हूँ चलिए झुमका आपको पसंद आ गया चलिए ठीक इसको रखवाते हैं आप अलग रख दीजिए इसको लाइए इधर रखिए इनको गले का जो है चैन दिखाइए इनको गले का चैन दिखाइए पूरा दे दीजिए कम से कम बीस पचीस तीस देखिए भाईसाहब चैन जो है चैन सही है पसंद आता है आपको अच्छा ये अच्छा ठीक ठीक चलिए इसको निकाल के बाहर रखते हैं और आपको जो है हार भी चाहिए था ना सर ठीक ठीक भैया आपको हार भी दिखवा देते हैं जो की ये अंदर थोड़ा है अंदर ला निकलवाते हैं जो है कम से कम आठ दस ठो तो आप उसको देख लीजिए एक मिनट निकालिए अंदर अंदर हाँ रेट आपको उचित लग जाएगा आप बिलकुल रेट के लिए निश्चिंत रहिए पहले आप पसंद कर लीजिए फिर रेट आपको जो है उचित लगा देंगे जो भी रेट होगा उचित लगाएँगे आपको जो है जो मेकिंग चार्ज है वो भी आपको कम से कम लगाएँगे आप बिलकुल निश्चिंत रहिए रेट के लिए तो आप बिलकुल परेशान मत होइए हाँ हाँ हाँ अभी आपको गले का हार लेना है ना तो हार आप देख लीजिए दिखा देखिए आपके पास हार आ गया हार देख लीजिए देख लिए पसंद आया चलिए भाईसाहब तो दो तीन पीस और निकाल दीजिए तो देखिए ये पसंद आ रहा है चलिए ठीक इसको जो है रख देते हैं ठीक है और और आप जो और अब ठीक है आप जो पसंद किए तो ऐसा ऐसा जो है मैं इसको जो है आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए मैं इसको पैकिंग करके आपके घर पहुँचवा दूँगा ठीक है हाँ आप बिलकुल निश्चिंत हो के जाइए मैं इसको पैक करके पूरा जो है वो करके मैं अपनी जिम्मेदारी से आपके घर पहुँचवा दूँगा ठीक है पेमेंट आप उसके बाद कर दीजिएगा ठीक सर ओके धन्यवाद सर धन्यवाद